ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نجام بہت اچھا ہے یہاں پر صحت کی دیکھ بھال کے حساب سے بہت بڑے بڑے اسپتال اور نرسنگ ہوم بنے ہوئے ہیں جس سے لوگوں کو اپنے آپ کو دکھانے کے لئے بہت آسانی ہو جاتی ہے لوگ صحت کے اعتبار سے یہاں پر بہت اچھے طرح دکھا سکتے ہیں بڑے بڑے اسپتال اور نرسنگ ہوم ہیں جس میں بہت بڑے بڑے ڈاکٹر سرجن موجود ہوتے ہیں جو ہمیں بہت اچھی طرح سے دیکھ بھال کر لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور لوگ بہت اچھی طرح سے دکھا کر آ جاتے ہیں اور صحت کے اعتبار سے ہندوستان بہت اچھا ہے